السلام علیکم گاڑی دھونے والے بول رہے ہیں کیا

کیا لیتے ہیں آپ پیسہ دھلانے کا بہت زیادہ تو نہیں ہے اچھا

بولورو اچھا تو بہت مان بہت مہنگا بتا رہے ہیں آپ اچھا اور آپ کے یہاں مستری استری بھی رہتا ہے

اچھا اور مستری ہاں مستری استری بھی رکھتے ہیں کیا کیا سروس دیتے ہیں اس میں انجن کا کام اوم بھی ہوتا ہے اچھا ہم تو سنے تھے کہ کم میں ہوتا ہے اچھا اور کچھ گنجائش نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں شام میں ہے نا ٹھیک ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم